पंज मार्च ॿ हज़ार अठावीह जनवरी उणिवीह सौ सतेतालीह पंद्रहं मई ॿ हज़ार छह वीह जुलाई उणिवीह सौ पंजासी तेरहं जून ॿ हज़ार ॾह